ہاں میں نے دو تین شال منگوایا تھا آن لائن سے تو وہ مجھے کافی اچھا لگا اور اس کا جو پیک تھا وہ بہت ایکسپپنسیو طریقے سے پیک تھا اور مجھے جو ڈلیوی بوائے دینے آیا تھا وہ اس نے بہت رسپیکٹفل مجھ سے بات کیا پھر اس کے بعد بہت ٹائم پہ دینے آیا تھا وہ پھر میں نے اس شال کو انپیک کیا اور وہ شال کافی اچھا نکلا اس کے کلر واؤ تھے میں نے اس کو دھلا تب بھی وہ اس کے کلرس نہیں گئے اور پھر اس کے بعد میں نے دو شال منگوائے تھے ایک میں نے اپنی مما کے لیے اور میں نے اپنے لیے تو اس پہ جو ورک تھا اور جو کڑھائی کی گئی تھی ریش ریشم سے کی گئی تھی اور وہ بہت اچھی کڑھائی تھی سندر تھی اور بہت لوگ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے منگوایا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے آن لائن منگوایا ہے اگر آپ کو منگوانا ہو تو آپ آرڈر کر دیجیے بہت اچھا پیس تھا وہ میری مما کو بھی بہت اچھا لگا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور ہم نے ٹھنڈ میں منگوایا تھا تو ہمیں گرماہٹ دیتی تھی وہ شال اور بہت اچھا لگا